हम चाहते हैं कि समाचार पत्र में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आए जैसे आर्थिक कालम में छोटे छोटे कुटिर उद्योग कृषि के बारे में जैसे कृषि के बारे में वैज्ञानिकों के विचार से छपे कुछ जानकारियाँ कृषक को मिले किसानों को कोई अच्छी बातें जानकारी मिले किसी प्रकार के नए बीज के बारे में और रासायनिक खाद की छूट के बारे में गोबर खाद के बारे में कुछ जानकारियाँ किसी प्रकार के अच्छे से कृषि के लिए कोई अच्छी जानकारी मिले वैज्ञानिक के द्वारा तो उससे कृषक को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कम खर्चे में वो अपनी खेती कर पाएँगे अनाज अच्छा मिलेगा तो खाने वाले के लिए भी रासायनिक खाद वाला अनाज नहीं रहेगा तो उससे काफ़ी आराम मिलेगा बीमारियाँ कम होगी और बच्चों के लिए भी बढियाँ रहेगा उसी प्रकार कुटिर उद्योग में कुछ जानकारियाँ रहना चाहिए जिससे कि छोटे छोटे लोगों को उस उत कुटिर उद्योग का लाभ मिले उससे उसको जानकारी मिले वो कुछ कर पाए जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कुटिर उद्योग चलाने के लिए कहाँ से पैसे की व्यवस्था कर सकें उसकी जानकारी मिलना चाहिए और उसी के थ्रो वह अपनी मतलब आगे की जीवन चर्या बढ़ा सके पैसे की व्यवस्था कर सके ऐसी किसी प्रकार की भी मतलब जानकारी उसमें पेपर में आते रहना चाहिए